دہلی میں بہت ساری ایسی چیز ہیں جو دیخنے لائق ہیں جس طریقے سے دہلی کی جامع مسجد ہے دہلی کا لال قلعہ ہے دہلی کے اندر چاندنی چوک مارکیٹ ہے فتح پوری مسجد ہے اور اسی طریقے سے دہلی میں انڈیا گیٹ ہے قطب مینار ہے بیگم پور مسجد ہے چنّی مل حویلی ہے سنجے وان ہے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو دہلی میں دیکھنے لائق ہیں دہلی کے چاندنی چوک میں مال ہے وہ دیکھنے لائق ہے انڈیا گیٹ کرتبیہ پتھ ہے راج پتھ ہے دہلی کی ودھان ودھان سبھا دیکھنے لائق ہے لوک سبھا دیکھنے لائق ہے